होशंगाबाद जिला शिक्षा में तो वैसे ठीक ठाक स्थिति में है यहाँ पे जिले में एक से एक इस्कूल हैं हाँ पे कई प्रकार की पढ़ाई होती हैगी इंग्लिस भी ठीक है पर अभी भी गाँव का कुछ ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा हैगा यहाँ पे अभी भी महिलाओं छोटी छोटी कन्याओं के इस्कूल जाने में बहुत दिक्कत आती है जंगल एरिया है बहुत ज़्यादा यहाँ पे बाज के गाँव में इतनी तकलीफ़ होती है कि बच्चे इस्कूल जा ही नहीं पाते इतनी लेकिन फिर भी बच्चों लड़कियों की पाँचवी के बाद शादी कर देते हैं फटाक से यानि क्या करेगी आगे पढ़ के चोली चौकी तो करना है तुमको खाना तो बनाना है लेकिन उनकी जो अंदर कोशिश रहती कि नहीं मैं पढ़ के एक काबिल इस देस का विकास कर सकती हूँ बिल्कुल लेकिन वो दब के रह जाती है मैं खुद एक मैं एक गाँव सर्वे करने जाता हूँ तो बच्चे कहते नहीं सर हमको पढ़ना है पढ़ना है पर घरवाले क्या करना है सर शादी तो करना है बस ज़्यादा कुछ नहीं ओ शादी करा देते हैं लेकिन बच्चे की जो भाव रहती है वो वहीं टूट के रह जाती हैगी